अपन बिहारमे जे छै मैथिलीक सभसे बेसी भाषा आओर मैथिलीके त्यौहार जे छै मैथिलीके परब जे यऽ ओ पूरे हमरा लगैया भारतमे सभसे अलग आओर सभसे मार्मिक यऽ भाषाक देखबै जे मिथिलाके भाषा एतेक मीठ एतेक सुन्दर जे कहि नहि सकै छी त्यौहारमे अपन जे जेना चौरचन भेल छठि भेल आ तेकर बाद एहन ढेरिक तरहके छै परब जे कि ओकर वर्णन बिहारमे खूब होए छै आ ओकर बड़ा नीकसॅं होए छै